अधिक लोगों का खाना बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें हैं न हम यह कर सकते हैं कि जैसे हम जो उनके मात्रा के ऊपर हम अगर खाना बनाए तो ज़्यादा सही रहता है जैसे अगर हम लोग आलू की सब्ज़ी पूड़ी खीर रायता बनाते हैं तो वह ज़्यादा आसानी से बन जाता है और उसमें हम अब कुछ नहीं तक वह नीतियाँ भी अपना सकते हैं जैसे हमें आलू को हम पहले से उबाल कर रख ले और और है न रायते को भी हम पहले से ही फ्रीज़ में रख दें ताकि उसका स्वाद अधिक आए मतलब बना कर हम फ्रीज़ में रख देंगे तो उसका स्वाद अधिक आएगा और पो पूड़ी के लिए भी हम आटा वागराह पहले से कर के रख लें तो इससे उन खाने का स्वाद बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है और लोगों को भी पसंद आता है उनके टेस्ट के उनके स्वाद के अनुसार बनाए तो ज़्यादा सही रहता है